गाँवों से लोग शहरों की तरफ़ इसलिए आते हैं क्योंकि गांवों में जो सुविधाएं सुख सुविधाएं नहीं मिलती वह शहरों में लोगों को अधिक सुख सुविधाएं मिलती हैं गाँवों में जितना रोज़गार नहीं है उससे अच्छा कहीं बेहतर रोज़गार उनको शहरों में मिल जाता है लोग अपने बच्चों की अच्छी या उच्च शिक्षा के लिए भी शहरों में आते है शहरों में कई सुख सुविधा उनको आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि शहरों में हॉस्पिटल है रेलवे स्टेशन है बस स्टैंड है वह सभी नज़दीक मिल जाते हैं लेकिन गाँवों में यह सुख सुविधा उनको नहीं मिलती बिजली है पानी है यह भी शहरों में उनको आसानी से मिल जाती है व कम पैसों में मिल जाती हैं गाँवों का वातावरण लोगों को अच्छा नहीं लगता इसलिए वह शहरों में आ जाते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा इंग्लिस मीडियम में पढ़ाने के लिए भी वह शहरों में आते हैं वहाँ पे जो गाँवो में गंदगी वगैरह होती है उसको देखके भी लोग वहाँ पे गाँवो में नहीं रहना चाहते वह शहरों में आकर साफ़ सुथरी जगह पे रहना चाहते हैं वहाँ पे लोगों को जितनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती गाँवो में जैसे खेती है आजकल के लोग खेती नहीं करना चाहते इसलिए लोग क्या शहरों में आ जाते हैं रोज़गार अच्छा रोज़गार लेने के लिए